केश आ त्वचाकेँ देखभालके लेल हमसभ बहुत किछु करैत छी जेना केशमे नारियल तेल लगेलासँ बहुत नीक बाल होइत अछि आओर ओहिमे धातृमे थुड़िकऽ लगाबैत छी जाहिसँ बाल बहुत मजबुत होइत अछि ओहिसँ जड़ि बाल के बहुत मजबुत होइत अछि आओर बालो देखै सुनैमे बहुत सुन्दर लगैत अछि आओर बालमे बहुत ध्यानसँ ओकरा खुब नीकसँ लगाकऽ ओकरा धोबाक रहैत अछि आओर फेर बहुत नीक लगैत अछि बाल देखैमे तकर बाद त्वचामे हमसभ एलोवेराक युज करैत छी एलोवेरा लगेलासँ त्वचा बहुत सुन्दर मुलायम आओर बहुत नीक लागैत अछि आओर ई बहुत बहुत नीक एकटा ई बहुत नीक एकटा फेस के लेल वरदान एगो एलोवेरा छी जे सभ कोई लगाकऽ देखने अछि आओर ई नीक कला एकटा बुझैत अछि गाम घरके